हाँ हेलो हाँ बोलिए फ़ोन कौन फ़ोन लेना है सब फ़ोन है मेरे पास मेरे पास समसंग भीवो रेडमी समसम सब मोबाइल हैं बोलिए हाँ है बोलिए दस हज़ार का बोलिए ना है हाँ वह भी है क़िस्त पर भी मिलता है और कैस पर भी मिलेगा कैस में भी लेना है तो ले लीजिए और नहीं तो क़िस्त में भी काट सकते हैं खाते से भी काट सकते हैं

आइए ले लीजिए सब सब मोबाइल है आई डी आधार कार्ड चाहिए खाता चाहिए बोलिए

आइए लीजिए सब मोबाइल हैं आइए हो जाएगा सब मोबाइल हैं आइए लीजिए मेरे पास सब मोबाइल हैं हाँ है

दोनों हैं ले लीजिए पाँच हज़ार हो जाएगा रेट सेट से मिल जाएगा आइए लीजिए सब मोबाइल हैं कम कम हो जाएगा आइए